हमारे क्षेत्र में परिवहन सुविधा अनेक प्रकार की है जिसका हर पर्यटक को आसानी से लाभ मिल सकता है जन्क्शन होने के कारण अनेक हर तरह की ट्रेनें यहाँ पर आती हैं और तीर्थ स्थान महाकाल नगरी होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं हमेशा आते रहते हैं सावन के महीने में तो आते ही हैं और बारह साल में एक बार यहाँ पर सिंहस्थ होता है जिसमें भी अनेक पर्यटक यहाँ पर आते हैं और सिंहस्थ का लाभ लेते हैं और यहाँ पर बस ट्रेन जीप कार अनेक प्रकार की परिवहन सुविधा पारम्परिक सुविधा पर देखा जाए तो यहाँ पर तांगे चलते थे जो कि घोड़े की सवारी घोड़े से चलता है तांगा जो अब बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन अभी भी कहीं कहीं चल रहे हैं उज्जैन नगरी में और वर्तमान समय में पारम्परिक परिवहन जो बन गया है लोकल दर्शन के लिए ई रिक्शा जिसमें हर छोटा बड़ा व्यक्ति बैठकर सस्ते से सस्ते दाम पर उसमें सवारी कर कर दर्शन लाभ ले सकता है और भरोसेमन्द भी होता है ई रिक्शा सस्ता भी होता है मैजिक़ होती है वह भी सस्ती पड़ती है उसका भी हर पर्यटक को लाभ मिल सकता है बसें महा उज्जैन दर्शन के लिए बसें चलती हैं जोकि पारम्परिक सिटी बस पारम्परिक रूप में उसको देखा जाए तो सिटी बस कहते हैं जिसको कि हर तरह की सवारी कर सकता है उज्जैन दर हर व्यक्ति हर नागरिक बाहर से आकर के यहाँ पर उस परिवहन का लाभ ले सकता है और कम दामों पर उसमें सवारी कर अपना महाकाल दर्शन या उज्जैन दर्शन का लाभ ले सकता है इसी तक इसी तरह हमारे क्षेत्र में अनेक प्रकार की परिवहन सुविधा है ट्रेन से ले करके ई रिक्शा तक की और वह हर नागरिक के लिए आसान है और आसानी से एवेलेबल हो जाती है और सुरक्षित भी है और भरोसेमन्द भी है